जी हाँ बोला जाए जी जी जी

जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग आवा जाही का रास्ता अवरुद्ध हो गया है हम किसी भी तरह से वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं हम घिर गए छत के ऊपर पड़े हुए हैं लोग वैध बेतरीक़े से रह रहें हैं ना मतलब छत से ढकने का कोई उपाय है ना पीने का कोई उपाय ना खाने का कोई उपाय ना निकलने का उपाय हम चारों तरफ़ से घिर चुके हैं और गाँव समाज इसी तरह सब आस पास के घरों छतों पर बैठे हुए हैं

जी जी जी सबसे पहली व्यवस्था तो नौका की चाहिए जो जी पहली व्य पहली व्यवस्था नौ जी जी

जी जी जी जी जी हाँ हाँ हाँ

हाँ जी जी जी जी जी सर जी सर जी सर

जी जी सर

जी जी हाँ नाव जी जी ना नाव की व्यवस्था इसलिए की जाए कि हम लोग को फिर बाहर निकला जाए ऊँचे स्थानों पर पहुँचाया जाए कितने दिन टंगे रहेंगे बाढ़ का पानी हटने के बाद ही फिर हम सामान्य रूप से आ जाएँगे फिर इसलिए यहाँ से निकलने का कोई उपाय किया जाए बस बस बस ऊँची जगह पर जी जी जी जी हाँ जी जी जी जी जी सर जी सर जी जी सर

जी सर जी जी जी साहब जी सर जी जी सर जी सर धन्यवाद धन्यवाद और भी और राशन अधिक से अधिक मात्रा में भेजें ताकि आदमी बहुत हैं

हाँ हाँ हाँ हम हम हम जिस गाँव में घिरे हुए हैं चारों तरफ़ से तो वहाँ लगभग तीन हज़ार की आबादी है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक